کیا میری بات ڈلیور والوں سے ہو رہی ہے جنہوں نے میرا ڈلیور کیا تھا میں آپ سے کہنا چاہوں گی میرے جو آپ نے جو یہ آڈر ڈلیور کیا ہے اتنی خراب پیکجنگ کی ہے اس کی کہ میں اب کیا ہی بتاؤں آپ کی اس خراب پیکجنگ کے کارن جو میں نے آڈر کیا ہے میرے آڈر کا اتنا نقصان ہوا ہے اتنا ڈیمج ہوا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے یہ خراب پیکجنگ کی ہے تو اس کی بھرپائی آپ کو ہی کرنی ہوگی یا تو آپ میرے اس آڈر کو واپس لیں یا جو میرے آڈر کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ مجھے پوری آپ اماؤنٹ بقایا مجھے آپ پوری اماؤنٹ آپ پے کریں کیونکہ آپ کی اس خراب پیکجنگ کی وجہ سے میرا جو یہ آڈر ہے پورا بیکار ہو گیا ہے تو اتنا نقصان ہوا ہے آپ کے اس پیکجنگ خراب پیکجنگ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان تو میں نہیں اپنے اس میں نہیں یہ آپ کو ہی بھرنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کی پیکجنگ کے کارن ہوا ہے آپ ایک خراب پیکیجنگ کے کارن ہوئی ہے تو اس کو میں کیوں دوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو یہ آڈر میرا ڈلیور کیا ہے اسے آپ ہی نے بہت خراب پیکجنگ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ یہ آپ کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں نہیں رکھوں گی اسے اپنے پاس اس کی ریکویسٹ کے لیے میں نے آپ کو کال کیا جی آپ کو واپس کرنا ہوگا مجھے نہیں چاہیے